جیسے میں کسی میٹھی دکان والے کے پاس گیا یعنی مٹھائی فروش کی دکان پر میں آڈر کرنے کے لیے میں نے وہاں جو ہے مٹھائیوں کے آڈر کے تحت پوچھا کہ آپ کے پاس کون کون سی مٹھائیاں ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس میرے پاس یہ ساری مٹھائیاں ہیں گلاب جامن اور وغیرہ وغیرہ تو میں نے گلاب جامن کو ٹچ کیا اور جو ہے اسی کو آڈر دیا اور جو ہے چیک کرکے اس کو آڈر کیا اور پوچھا کہ اس میں کوئی آفر ہے اور آپ کے یہاں کیا کیا آفر ہیں لینا تو وہ نہیں تھا لیکن پر گلاب جامن کو چیک کیا لیکن آفر مجھے جاننا تھا کہ کس چیز میں آفر ہے تو کسی چیز میں اگر آفر ہے تو وہ لوں گا یا اگر آفر نہیں ہے تو دوسری چیز لے لوں گا